ستر ہزار چار سو بیس نو ہزار ایک سو دو پانچ ہزار پانچ سو اکیاون چار ہزار دو سو ایک تین ہزار چار سو دو